आं हॅलो आं कोण उलयता आं कितें आसलें हय हय हय हय हय पूण कसल्यो धार्मीक विधी त्यो कळूंक जाय न्हू

हां हां तूं बापूय चेडवाचो आं ओके ओके पुणून तूं कोण उलयता म्हणजे चलयेचो बापूय आं ओके कितलेशे लोक आसतले आं तुका पयलीं म्हूर्त जाय न्हू हां आं ओके ओके आं रिसेप्शन बी आसतलें तुमचें जेवण बी दितले लोकांक आं म्हणजे जेवण बी दितले लोकांक

आनी ती न्हवरकार पार्टी लागची काय ती ताणें खूब पयस सावन बी येवपाची आसा आं आं आमचो हॉलूय आसा आनी कॅटरिंग जाय जाल्यार आमी दिता जावं तुमी मागीर आमकां सांगूंक शकता वा तुमी तुमचो कॅटरर्स हाडूंक शकता आमकां आमचें तशें बंधन ना आमचें फक्त हॉलाचें भाडें आसा तें आनी तुमकां भटजी बी आमीच दिवपाचो काय तुमी हाडटले ओके ओके तुमकां फी जाली रे फी अशें म्हणना न्ही दक्षिणा म्हणपाची आं ना तुमी ओके तूं सांगता ते प्रमाण आमी म्हणजे तारीख पळयला मरे बायलांच्यो अडचणी बी आसतात त्या प्रमाण मागीर तुका हांव दितां तारीख ओके ओके णव आसा उपकारता आं अकरा हय हय ओके ओके ना जाल्यार कितें करता तुजो वॉट्सॅप नंबर मरे हांव तुका सगळें म्हूर्त धाडून दिता ओके बरें बरें ओके शुअर शुअर कांयच लागना तुका आमचेर पावलें बरें